गुजरात में कला जो इलाही महत्व आहे गुजरात जी हर हिकु शहर में कला जो महत्व ॾिसण में ईंदो आहे जीअं त वड़ोदरा में रवि वर्मा की पेटिंग्स का ड्रीम हाउस नालो जो हिकु दुकानु आहे हुते पेटिंग्स इलाही सुठियूं मिलंदियूं आहिनि हीअ दुकानु वड़ोदरा में आ राजा संग्रालय बि वड़ोदरा में आहे रवि शंकर आट गैलरी ईअं करे इलाही दुकानूं आहिनि गुजरात जे माण्हुनि खे पेटिंग्स जो इलाही शौक़ु हूंदो आहे जीअं त ओ कढ़ाई भुनाई जो इलाही शौक़ु हूंदो आहे जीअं हिननि जा कपिड़ा ॾिसंदव न त हिकु अलॻि तरह जी तव्हांखे कढ़ाई ॾिसण में ईंदा हुआ मायूं साड़ियूं पाए ईंदियूं आहिनि बॉडर वारी बॉडर इलाही सुठी हूंदी आहे इन्हनि जी वरी हिते न कला नगरी चवंदा आहिनि शह अहमदाबाद शहर खे इहो शहर खे इहो शहरु बि गुजरात में ई आहे इन खे कला नगरी चइबो आहे इहो गुजरात जी हिस्ट्री ॿुधाईंदो आहे गुजरात जी हिस्ट्री इलाही रिच आहे आक आर्किटेक्ट्क हेॾो सुठो आहे हिकु बाल कृष्ण विठल दास जो जो दोशी यूनिकाट आर्किटेक्टेचर आहे और हुसेन दोशी ई नि गुफ़ा इहे ॿई इलाही फेमस आहिनि इहे ॿई गुजरात जे अहमदाबाद शहर में आयलु आहिनि गुजराती माण्हू इलाही क्रिएटिव हूंदा आहिनि जीअं त इहे गुजरात अहमदाबाद में त इलाही अहिड़ा माण्हू कान मिलंदव जंहिंजो आर्किटेकचर इलाही यूनिक हूंदो मकाननि जो महल वांगुरु मकान हूंदा आहिनि इलाही त इहे मकान इलाही पुराणे ज़माने जा ठहियलु आहिनि और अञा ताईं उते आहिनि जीअं इते पा बासण थींदा आहिनि मिटी जा बासण उहो तव्हांखे मिलंदो मटका मिलंदो मटके में हेॾी प्यारी प्यारी डिज़ाइन ठाहींदा आहिनि कलरफुल मटका हिकदमि डिज़ाइन उहो बि कलरफुल डिज़ाइन हूंदियूं आहिनि इते बासण मिलंदा आहिनि मिटी जा अलॻि अलॻि डिज़ाइन जा बासण हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि रंग जा हूंदा आहिनि इलाही प्यारा लॻंदा आहिनि गुजरात जी हिकु फेमस कढ़ाई चइबो आहे उन खे इम्ब्रोइडरी कबी आहे उन में त गुजरात जी मायूं ईअं त घाघरो चोली या इहो सभु पाईंदियूं आहिनि गरबे में त इलाही सुठे इम्ब्रोइड्री वारा कपिड़ा उहे पाईंदियूं आहिनि गरबे में चनिया चोली पाईंदियूं आहिनि बढ़िया बढ़िया साड़ियूं पाईंदियूं आहिनि जेंट्स बि धोती कुरतो या पाए था सघनि उन में बि पगड़ी पाईंदा आहिनि इलाही मस्तु ऐं इम्ब्रोइड्री हूंदी आहे ऐं बिल्कुलु रिच आहे वेडिंग याने शादियूं हूंदियूं इन पार्टियूं हूंदियूं आहिनि इहे हर जॻहि पंहिंजो नृत्य कंदा आहिनि इन्हनि जो इन्हनि जो स्पेसिफिक नृत्य जो नालो गरबो आहे इहे गरबो कंदा आहिनि हिकु सभु गोलो ठाहे रखंदा आहिनि उन गोले में ई नचंदा आहिनि माता जी मूर्ति विच में स्थापित कंदा आहिनि ॾीयो ॿारींदा आहिनि आरती कंदा आहिनि पोइ गरबो कंदा आहिनि इलाही मज़ा कंदा आहिनि नव ॾींहं ताईं ईअं गरबो कंदा आहिनि त गुजरात जो रिच आहे हेरिटेज़ लाई